ہندوستان میں رقص کی بہت گہری اور قدیم روایت ہے یہاں کئی روایتیں اور کلاسیکی رقص کے انداز موجود ہیں بھارت نٹم کتھک اڈیسی کتھک کلی منی پوری اور کوچی پوری مشہور کلاسیکی رقص ہیں یہ سب رقص مختلف ریاستوں سے جڑے ہوئے ہیں اور ان کی ثقافت کی نمائندگی کرتے ہیں بھارت نٹیم تمل ناڈو سے تعلق رکھتا ہے اور اسے قدیم ترین رقص مانا جاتا ہے کتھک شمالی بھارت کا ایک مشہور رقص ہے جو کہانی بیان کرنے پر مبنی ہے اڈیسی اڈیسہ سے وابشتہ ہے اور یہ بہت نرمی اور وقار کے ساتھ کیا جاتا ہے کتھک کلی کیرلا کا مشہور رقص ہے جس میں رنگ برنگ چہرے اور لباس استعمال ہوتے ہیں کوچی پوری آندھرا پردیش کا ایک خوبصورت رقص ہے منی پوری رقص شمال مشرقی ریاست منی پور سے ہے جو دیوی دیوتاؤں کی عبادت میں کیا جاتا ہے ان کلاسیکی رقصوں کے علاوہ بولی بولی ڈانس بھی عالمی سطح پر مقبول ہے مشہور رقصوں میں اسے شنکر شری اما شرما ملکہ بخراج اور سونل مان سنگھ شامل ہیں یہ فنکار نہ صرف رقص کے ماہر تھے بلکہ انہوں نے اسے عالمی سطح پر پہچان بھی دیا ہندوستان کا رقص ثقافت جذبات اور روایتی کا خوبصورت امتیاز ہے